گوتم بدھ نگر ضلعے کے اندر بہت ساری فصلیں ایسی ہیں جو اگائی جاتی ہے اور وہ ہماری کھانے کے بہت سے طریقوں سے استعمال ہوتی ہیں جیسے کہ چاول وغیرہ گیہوں ہیں دالیں ہیں بہت سارے پھل پھل بھی ہمارے یہاں اگائے جاتے ہیں سبزیاں وغیرہ کی کھیتی ہوتی ہیں اور یہاں پر گوتم بدھ ضلعے کے اندر سبزیوں کی بہت زیادہ مانگ ہے یہ سبزی تازی بھی ہوتی ہیں اور لوگوں کو بہت ساری پسند بھی ہوتی ہیں اور عام طور پر لوگ اپنے اپنے کھیتوں میں لوگ سبزیاں وغیرہ اگاتے ہیں اور اس کے بعد لے جا کر کے منڈی میں یا سڑکوں پر یا پھر دوکانوں پر بیچا کرتے ہیں جن سے ان کی مالی معیشت بڑھتی ہے تقریباً سارے موسم میں جو سبزیوں کا موسم ہوتا ہے اسی حساب سے سبزیاں اگاتے ہیں